नाच ह्या क्षेत्रांत खूब अश्यो चुकीच्यो समज आसात उदाहरण दिवपाक गेल्यार लोकां अशी म्हणटात की नाचपाक तूं एक चलीच आसपाक जाय चले नाचपाक शकना तशेंच आणी एक उदाहरण म्हणपाक गेल्यार अशें बी लोक म्हणटात की समज तूं मोटो आसा किंवां समज तूं मोटें आसा जाल्यार तूं नाचपाक शकना तशेंच समज तूं जाणटे आसा जाल्या तूं नाच करूं शकना किंवां समज तुजे कडेन एक नाच करपी मनशाचो आदार ना किंवां तुजे कडेन अशे पयशे ना आदाराचे जाल्यार तूं हो नाच ह्या क्षेत्रांत फुडें वचूं शकना